हैलो नमस्कार बोले हैं कि आप के पास कौन कौनसा कम्पनी का फ़ोन रहता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कौनसा फ़ोन है तो कितना तक आता है अच्छा सबसे अच्छी क्वालिटी है ना

जी और और दूसरा फ़ोन तो अच्छा सैमसंग में ही एक और ओह अच्छा लेना है आईफ़ोन ही अच्छा उपलब्ध नहीं है तो बोलिए तो अच्छा उपलब्ध नहीं है कब तक आएगा अच्छा है एक आध हफ्ता लगेगा आपके पास कौन कौनसा अच्छा सा कम्पनी का जितना फ़ोन है सब का नाम बताइए ओह ओह अच्छा मुझे वन प्लस का फ़ोन चाहिए है आपके पास अच्छा कब तक आएगा

मुझे लेना है वन प्लस चाहिए दो चार दिन में अच्छा और वह मोबाइल की कंप मतलब क्वालिटी के बारे में बताइए ओह नहीं लेना है वन प्लस है ओह अच्छा ठीक है रखो